हमारे पड़ोस में बहुत सारे घरों में टूरिस्टों को ठहराने की सुविधा नहीं है लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ टूरिस्ट रह सकते हैं कुछ लोग लोगों को जगह देते हैं अपने घरों में उन लोगों को रहने के लिए टॉयलेट कमरा चेयर बेड वग़ैरह की व्यवस्था रहती है वह लोग अपने घरों में रखते हैं और इधर अभी उतना होटल वग़ैरह नहीं है इसीलिए आसपास के लोग भी मदद करते हैं टूरिस्टों को अपने घर में जिनके छोटे बच्चे आते हैं घूमने के लिए वह लोग उन लोगों को दूध वग़ैरह की व्यवस्था ये यही लोग करते हैं और उन्हें खाना खाना वाना यही लोग देते हैं इधर ज्यादा से ज़्यादा होटल वग़ैरह हो जाएँ तो टूरिस्टों को आराम मिलेगा थोड़ा घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगहें जगह में जा सकते हैं और पर्याप्त सुविधा न होने से टूरिस्ट को बहुत दिक्कत होती है

इधर मेडिकल सुविधाएँ भी थोड़ी कम ही हैं टूरिस्ट अगर कोई बीमार हो गया तो थोड़ी दिक्कत होती है सरकार को इधर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह बनवाएँ और बन बनवाएँ